नमस्ते

हाँ हम

हमारी तो फीस बहुत मतलब महँगा है बहुत ज़्यादा है

तो वही अब पाँच लाख से तो कम नहीं है

हाँ हाँ

अब अब उससे कम क्या करेंगे हम ख़ुद आपको कम करके बोले हैं अब इससे कम क्या करेंगे

हो जाएगा आपका काम हो जाएगा जब फीस मिल जाएगी तो आपका काम हो जाएगा

हाँ हाँ काग़ज़ ज़मीन का काग़ज़ ओगज़ लगेगा और अब आपका दस्तख़त ओस्तख़त होगा तभी तो उसमें अथु होगा अपील होगी केस में

हाँ हाँ देखकर समय तारीख़ बता देंगे तो फिर उससे बात होगी

ठीक है कोशिश करेंगे कि मतलब आपकी ज़मीन आपको मिल जाए नमस्ते नमस